हलो हलो हलो जय झूलेलाल दीदी हा तव्हां घुमी गोल्ड फाइनांस कंपनी मां था ॻाल्हायो हा हा तव्हां दीदी हिकु दफ़ो आहे न थोरो टाइम पहिरियों मां तव्हां खां लोन वरिती हुई पंहिंजो सोन गिरवी रखी करे पंजे लखे जी लोन वरिती हुई त मां हाणे आहे न पैसा पे करे सघां थी त मां तव्हां खे अढाई लख रुपिया ॾिना हुया मां पंहिंजो सोन थोरो वठणु चाहियां थी त हुन हिसाब सां हा ॿुधायो हा उन हिसाब सां तव्हां मूंखे हा ॿुधायो केतिरा ॿिया ॾियणा आहिनि हा हा मां बंदि करणु चाहियां थी तव्हां मूंखे उहो पंहिंजो गोल्ड खपे हा अच्छा हा हा हा हा मुंहिंजो नंबर दीदी इहो अथव बिल नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ही नंबर मुंहिंजो अथव तव्हां हिन में ॾिसी करे मूंखे ॿुधायो भई मुंहिंजा केतिरा तव्हां खे ॿिया पे करिणा अहिनि मां तव्हां खे हेतिरा मोकिलिया हुया हा तव्हां ॾिसी वठो पोइ मूंखे ॿुधायो मां बीठी आहियां अच्छा अच्छा अच्छा दीदी मां तव्हां खे अढाई लख चुकाए चुकी आहियां तव्हां मूंखे चयो था ॿ लख पर मां अढाई लख चुकाए चुकी अहियां तंहिंखां पोइ मूंखे अढाई अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नंढो थी वेंदो आहे हा अच्छा ठीकु आहे मुंहिंजे हिसाब सां मां तव्हां खे अढाई चुकाया हुया पर तव्हां मूंखे हीअं चयो था त साम्हूं अची करे हिक ॿिए सां ॻाल्हायूं त मां तव्हां ॾे अची करे तव्हां सां क्लिअर सभु कंदमि जेको हिसाब हूंदो भेण मां तव्हां खे चुकाए करे मुंहिंजो मां पंहिंजो गोल्ड वापसि वठंदमि अच्छा हा ठीकु आहे मुंहिंजे हिसाब सां हेतिरो हुयो फिर बि तव्हां चओ था त मां तव्हां ॾे ईंदसि साम्हूं साम्हूं वेही क्लिअर कंदासी भेण जेको हिसाब हूंदो मां तव्हां खे डींदसि जय झूलेलाल हा जय झूले जय झूलेलाल